बस बास्तै अहें सनाना चाह्न्ने आं कि साढ़े जम्मू दी बस ऐ असें बाह्र जन्ने आं जियां साढ़े कोल समान ऐ बस बिच्च लोक इज्जत जेह्ड़े कनेक्टर होंदे नी इज्जत कन्नै समान चुकदे न साढ़ा ते ओहदे बाद समान चुक्कियै बस दे बिच्च रखदे न बड़ी खुशी होंदी ऐ इनें चीजें दी होर साढ़े जम्मू च मोदी साह्ब ने इलेक्ट्रिक बस्सां लेई आंदिया इलेक्ट्रिक गड्डियां लेई आंदिया इंलेक्ट्रिक आटो आई गे न जी दिक्खो ना हून पैह्ले मिगी इक गल्ल समझ नी आई हून कि एह् जेह्ड़े बस दे उप्पर जेह्ड़े कैंह्दे न समान रक्खना आटो दे उप्पर रक्खना जेह्ड़ा खान्ना बने दा ओह् ओह् कैंह्दे न ओह्दे उप्पर चलान ऐ फिर असें लोगें गी समान रक्खना कुत्थै ऐ एह् ते मी पुच्छना चांह्दा मोदी साह्ब कन्नै हून दूजी गल्ल ऐ हे कि साढ़े जम्मू दी बस्सां कराया बिलकुल गजैंश मंगदी ऐ जियां असें इत्थुं इत्थुं जाना होऐ गा जीवल तू बिजयपुर बीह् रपेऽ लैंदे न ज्याद ते नी ऐ बीह् रपेऽ उ'नें बी ते तेल पुआना उ'नें बी ते खानी ऐ कदें बी ट्रांसपोर्टर पास्सेआ एह् नी बोलना कि एह् खा दा ओह् खा दा सारे अपने अपना घर चलाना ऐ सारें सर्कल चलाना ऐ बस जेह्ड़ा डीजल पेट्रोल एह लोकें गी थोह्ड़ी पता किन्ना मैंह्गा ऐ के एह् कि'यां पैसे कुत्थुं लेइयै तेल पुआई बेचारे जंदे न छड्डदे न बस्सै च कराया लैंदे न अज्जकल ते बस्सां बिच्च गै जाना पौंदा ना सानू क्योंकि बस्सां साढ़े आस्तै बहूत अच्छियां न होर बस्सां बास्तै ते असें बस्सां दी केयर ते अस करदे करदे आं असें बस्सां ते करनी गै करनियां ऐ बस्सां ते करनी गै करनियां न बस्सां चाहिदियां न ते सानू बस्सां बास्तै गै होर कराया घट्ट होई जाए लोग आखदे न कराया बधना चाहिदा उ'नें बी ते कमाने न जय हिंद जय भारत